खाना बनाबैके कोनो प्रतियोगितामे सोनल भाग लेने छी ने कोइ यूट्यूबसँ हम भाग लेने छी बस अपना मम्मीसँ सिखले छी अपना अनुभवसँ बनैले छी ओकरा बादमे है हँ यूट्यूबमे सँ देखके खाना बनेले छी जैसे सोयाबीनके कोफ्ता सोयाबीनके कोफ्ता कैसे बनै छै सोयाबीनके है तऽ ओकरा थोड़ासँ गरम पानिमे उबालके फिर ओकरा अच्छासँ पानिसँ धोके फिर ओकरा मिक्सीमे पीसके ओहिमे नमक हल्दी मिर्ची जीरा पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर जे भी मसाला सभ है ओहिमे डालके हरी मिर्ची प्याज लहसुन अदरक सभ मिलाके ओहिमे डाल देली ओकरा फिर अच्छा तरीकासँ मिक्सिंग करके बेसन ओहिमे फिर डालली अच्छासँ मिक्स करके ओकरा गोल गोल लड्डूके तरह बनाके फिर कढ़ाइमे चढ़ाके गैस ओन कर देली तेल हीट होइ गेलन गरम भए गेलऽ तब ओहिपर अच्छा तरीकासँ ओकरा फ्राइ करके निकाल लेली सोयाबीनके फ्राइ हो गेल कोफ्ता तब ओकरा बादमे की कैली कि ओकरा ओहिमे सँ निकालिके ओहिमे हल्का सा जे तेल बचल रहलक ओहिमे जीराके फोरन डालि देली पञ्चफोरनाके फोरन डाललीह लाल मिर्ची दू ठो तेजपत्ता जे फोरन होइए प्याज सभ फोरन डालके अच्छा तरह से पका लेली जब फोरन पक गेलक तऽ ओहिमे मसाला रखके ओकरा बादमे ओकरा अच्छासँ फ्राइ करके बना लेली